یوں تو ہمارے کھانے میں کسی خاص طرح کے منفرد پکوان ان میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ہمارے کھانے وہی ہیں جو نارمل طور پر ہر ایک گھر کا کھانا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے کھانے میں کئی طرح کے منفرد پکوان ان میں شامل ہے ہو جاتے ہیں اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خاص پروگرام ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ساری مشہور پکوان کا استعمال کرتے ہی ہیں اور شادی بیاہ میں یا کسی پروگرام میں لوگ خاص طور پر ایک ہی طرح کے پکوان کو شامل رکھتے ہیں جیسے بریانی ہو گئی جیسے قورمہ ہو گیا اور اسی طرح چکن کے مختلف پکوان ہو گئے جو عام طور پر ہر ایک پروگرام میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں ان میں کچھ خاص یا الگ سا نہیں ہوتا روٹی ہو گئی ویسے ہمارے علاقے میں لوگ دعوتوں میں روٹی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں روٹی کے علاوہ سارا انتظام رہتا ہے کھیر ہو گئی یا پھر کوئی دوسرا میٹھا پکوان ہو گیا سب عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ خاص اور منفرد کیا جائے جس سے لوگوں کو دلچسپی ہو تو میں نے کوشش کر کے اپنے پکوان میں چکن کا ایک ایسا آئٹم تیار کیا ہے کہ لوگ انگلی چاٹتے رہ جاتے ہیں اس میں ہم خاص طرح کا مسالہ کا استعمال کر کے اس کو بہت لذیذ اور ذائقہ دار بناتے ہیں یہ پکوان لوگوں کو بہت پسند آتا ہے